नोंथाङा माब्लाबा गाहाइयै जानायनि थाखाय बबेयावबा दावबायफेरबाय नामा औ दावबायफेरबाय दावबायनायालाय दाखालिसो थांदोंमोन सम्बार दिना आङो भैरब कुन्ड' थांदोंमोन आरो बेयाव भैरब कन्ड'वाव आंजों लोगोसे आंनि लोगोफोर साथाम दंमोन आरो बेबादिनो जोङो साब्रैजों ज' जानानै थांदोंमोन मोननै बाइक लानानै थांदोंमोन मोनसे पालचार टु टुइन्टिमोन मोनसे एलेश टु हान्ड्रेडमोन बे बायदिनो जों थांबाय गिबियावनो थांनानै जोङो भैरब कन्ड' जि रिजर्ट दङ बेयाव हाबङैग्रोबाय आरो बबायदिनो दसे सम बेरायनानै जोङो जि थांखिनि थाखाय थांदोंमोन जों जानायनि थाखाय थांदोंमोन बेयाव अमा खोमा मोनो अमा खोमा सावनाय आरो बेदर हांनाय मोनो आर बेबायदिनो गोबां बटलफोरबो मोनो नाथाय जों बेफोरखौ लायाखै खिन्थु अमा खोमा सावनाय नैजौ रां होनानै जोङो जादों आरो बेबायदिनो बेदर हांनाय अमा बेदर हांनायफोरखौ जादों आर बेबायदिनो मम' आरो चावमिन बेफोर गासिखौबो जों जादों गुबुन गुबुन आइटेम जों जादों आरो बुग्रि नारें बेफोरबायदि जादों आरो भुटानाव हाबनानै जोङो नारें गोदै बिसोरनि स्पेसेल नारें गोदैखौ बायदों जोङो आर बेबायदिनो दावबायनानै फैनायनि समावबो जों बेबायदिनो जाबोबावदों अमा खोमा हांनायखौ सिगाङावनो जाबाय आरो बिनि उनाव फैनाय समाव आरो बयलार हांनायखौ जों जाबोबाय आरो गो गोथाव थारमोन बेबादिनो फैफिनबाय साब्रैबो जोङो फैबाय आरो गोबांखौनो जोङो नारें गोदैफोरखौ लानानै फैनो होदों आरो बिनि सिगां हमबारनि सिगां थांनाय जानुवारिआव जोङो थांबावदोंमोन बिदिनो साब्रै जोङो ज' जानानै थांदोंमोन गुवाहाटीआव गुवाहाटीआव इक'लेण्डआव थांदोंमोन जोङो दसे सम बेरायनानै आरो साइन्स मिउजियामाव थांदोंमोन दा बेबायदिनो थांखांनानै जि हटेल जोंनि बर'नि जि मुंदांखा हटेल बेजों हाबबोदोंमोन आरो हाबनानै जोङो जि बर'नि डिसेसफोर साम' नाफाम ना गोरान बाथेन अमा बेदर हांनाय दाउला खासि सबाइदो संनाय बेफोर गासिखौबो जाबोदोंमोन आरो बेबायदिनो जाबोनानै जोङो फैदोंमोन मोनाबोदोंमोन आरो आरो बेबायदिनो सिगांफ्रावबो बुहुत थांबाय जों थांनानै जि जायगाफोराव थांबोला जों बलफोरबो मोनो बथलफोरखोलाय जों लोङाखै लोंनायालाय अब्लाबो जोङो अमा बेदरफोरखो जाबोदों दा बेबादिनो गोबां समाव थाबायो आरो नै नेक्स उइकआवबो जों थांनाय जागोन जोङो टावां थांनाय जागोन एबार टावां थांनानै जोङो जि एबार जि गोजां बोथोरनि जि बर'फ गोग्लैनाय बेखौ जों नायगोन आरो बे टावांनि जि जानाय मुवाफोर बेखौ जों जाहैनाय जागोन